बा जुन नै रोजा नैजिथाम दाइन जुलाय जिगुजौ दाइन जिगु जिथाम अक्ट'बर जिगुजौ गुजिसे जिनै फेब्रुवारि जिगुजौ गुजिबा जि जानुवारी जिगुजौ गुजिब्रै